हैल्लो हैल्लो डाक्टर साह्व बोला दे डाक्टर साह्ब जरो में थोह्ड़ा घूमन गेदा ही ते ते हून पुज्जेआ घर ते मेरै थोह्ड़ै इ'यां सिर दर्द ऐ ते बखार बखार ऐ लग्गा दा मिगी अच्छा हां जी तुस अपनें जरो बस इ'यै फास्ट फूड़ खादा हा लेइयै ते थोह्ड़ी घर दी रोटी ही ओह् लेत्ती दी ते ओह् खादी नेईं डाक्टर साह्व नेईं करवाया हां जी अच्छा डाक्टर साह्व तुस अपने इद्धर कलिनिंक गै बैठेदे जां अग्गें पिच्छे ओ